जेह्ड़ी मेरी मोस्ट हायर चैलेंज़िंग लास्ट इयर ही क्योंकि मेरे मदर पुंछ दे न में पुंछ गेदा हा ते उध्दर इक साईं मीरा दी दरगाह् ऐ बड़े पट्टा उप्पर जाईयै इयां मन्नेआ जंदा कि जेह्ड़े साईं मीरा हे ओह् बड़े उप्पर जाइयै उनें हिल्ल टॉप उप्पर जाइयै इक दरगाह् जेही बनाई दी ही सामनै दी मन्नेआं जंदा ऐ कि अगर उत्थे किश पुज्जी जंदा हा ते जेह्ड़ी अपनी बिश मंगदा हा पूरी होई जंदी ही ते इस्सै लेई उनें टफ जेही उच्ची लोकेशन उप्पर जेह् डिफिकल्ट लोकेशन ऐ उत्थें उनैं दरगाह् बनाई दी ही ते में पिछले साल पुंछ गेआ ते मेरे सर नै आक्खेआ कि चलो भाई अगर उद्धर हाईक करनी ऐं साईं मेददे ओह् बिलकुल उप्पर ऐ चली गे अस साईं मीरां दरगाह् इक ओह् ही फ्रोफैशनल हाईकर ते अस है नेईं इक नार्मल हाईकर होने दे कारण अस चली गे समान समून समून लेईयै ठंड बड़ी होंदी उत्थें अपने बूट शूट पाईयै जैक्केट लेईयै रेन जैकेट लेइयै अस इक सपॉट हा पुंछ तों पंदरां बीह् किलो मीटर जाईयै उतरियै ओह्दे बाद रस्ता ते ऐसा पर उनें आक्खेआ कि हाईक असें करनी ऐं माउंटेन बाईज़ हाईक करनी हाईक करनां शुरु कीती बड़ा टॉप उप्पर साईं दा बड़ा चैलेंज़िंग जेहा हा लोेकिन असें दूआ बी हा आस्ता आस्ता दूआ ऐल ओ सी पर असें आर्मी गी आक्खेआ अस उप्पर जाना चाह्न्ने आं ते हाईक करनां चांह्दे चलो असें करना शुरु कीती बड़ा मज़ेदार सफर जेहा जिसलै असें हाईक कीता केईं मुश्कल पड़ाव बी आए केईं जगाह् पत्थर हे थोह्ड़ी स्लिप्पर बी ऐहा थोह्ड़ी थोह्ड़ी निक्की निक्की ते बारिश बी लग्गी पेई जे बारिश लग्गै तुहानू पता ऐ कि सेफ्टी नेंई होन अगर तुआढ़े कोल सारियां शूज़ जां रेन जैकेट जां जेह्ड़े प्रफैशनल हाईकर कोल नेंई होन थोह्ड़ी प्रावलम आई जंदी क्योंकि अस प्रोफैशनल हाईकर नेंई हे साढ़े कोल सारी चीज़ां ते नेंई हियां लेकिन जेह्ड़ियां इक बेसिक नार्मल बंदे नै हाईकिंग करनी होऐ ओह् साढ़े कोल सारियां ऐहियां हां ओह् चीज़ां समान अस लेई गेदे हे ते चलदे चलदेअस चढ़े फिर बारश आई फिर अस बूह्टें बिच बेहियै गे गप्पां शप्पा मारियां टैम पर बारश रुकी फिर बड़ी दवारा चलनां शुरु कीता आस्ता आस्ता जाइयै अस साईं मीरां दरगाह् पुज्जी गे जिसलै अस उत्थें पुज्जे तां उत्थें बड़ा मन मोह्क जा दृश्ट हा क्योंकि बड़ी हाईट पर जाईयै बनी दी ही दरगाह् साईं मीरां ते पैह्लैं ते बड़े लोग सना दे हे पैह्लें ते कुछ नेंई हा हून ते मार्डनाइज कीती ते उत्थें जाईयै अचंभित रेही जंदे हो तुहानू अपनें हिन्दोस्तानी होनें दा फकर होंदा ऐ कि जिसलै तुस दिखदे हो ते इक तार बज्जी दी ऐ तार दे उस साईड पाकिसात्न ऐ तार दे इस साईड साढ़ा अपना देश साढ़ा अपना जिसी हिन्दोस्तान साढ़ी अपनी कंट्री ऐ और बड़ा उत्थें लग्गेआ एह् बी दिक्खियै अचंभित होए अस कि फौज़ च किन्नी मुश्कल क्योंकि पट्रोलिंग असें दिक्खी कैसी कैसी लोकेशन पर किन्नी किन्नी मुश्कल पर कदें ओह्दे च हाईकिंग करने तांई थल्लै ते उप्पर थल्लै दिक्खेआ कि फौजी आफिसर करा दे अपनी पट्रोलिंग करा दे थल्लै जा दे ते साह्नू इयां लग्गेआ कि अस त् इक दिन हाईकिंग ते ट्रैकिंग दा मज़ा लैनां ते ओह् साढ़ी रोज़ गै सवेरें दे लेइयै शाम्मी तक ट्रैकिंग करदे रौंह्दे चलो अलबत्ता जो बी हा लेकिन ऐक्सपिरिंयस बड़ा शैल रेहा लोकेशन बड़ी अच्छी ही ते मौसम बड़ा अच्छा हा दोस्त यार बी बड़े प्यारे अपनें दिल दे कोल हे और बड़ा इक मन पसंद और यादगार हाईकिंग दा रेहा लेकिन एह् ऐ कि मुश्कलातां बी आइयां जकदम बारश आई बारश बी शैल दरब्बड़ जन शैल तेज़ बारिश पेई ऐ ते ओह्दे च स्हानू परेशानी आई क्योंकि स्हानू बड़ा एह् अपनां प्हाड़ी ल्हाका हा ते स्हानू थोह्ड़ा डर बी लग्गेआ कि कोई पत्थर पुत्थर नी डिग्गी पवै साढ़े पर लेकिन भगवान दा शुकर ऐ जेह्ड़ी बी साढ़ा सिस्टम रेहा ठीक रेहा उत्थें अश बूह्टें दी आड़ च जाईयै छप्पी गे ते ओ् है ऐल ओ सी पर हा ते शांती बड़ी ही ते नेचर दा बड़ा खूबसूरती चारो ओर बखेरी दी ही ते ओह्दे बाद जिसलै बर्खा बंद होई ते उत्थें रेनवो बी निकली आया हून उस जेह्ड़ा इक ओह् जेह्ड़ा हाइकिंग ही उसी चार चंद लाए दे हे खड़ोईयै दिक्खनें दा बड़ा मज़ा आ दा हा कन्नैं कन्नैं हाईकिंग ते कन्नैं कन्नैं साढ़ा इक उत्थें साईं मीरा दरगाह् पर मत्था बी टेकी लेआ जेह्ड़ी बड़ी मन्नी दी होंदी ऐ जियां में तुहानू पैह्लैं सनाया कि ओह् साईं मीरा इयो आखदे कि ऐसा जगह् पर बौह्नां जित्थें कोई आए नेंई क्योंकि लोकें दा मन्नना ऐ कि जेह्का उत्थें गेआ ते जदूं उंदी दरगाह् पर पुज्जिया ते उत्थें मुराद मंगी तां पूरी होंदी ही ते ओह् बी चलो होईया ते उत्थें फिर तेल तूल बी दिंदे न अगर कुसेगी जोड़ें दर्दांहोन ते मलनें मुलनें आस्तै ओह् बी असें माड़ा जेहा लेई लेआ ते ओह् हाईकिंग दे कन्नैं कन्नैं इक रलिजियस बी होइया ओह् ते उत्थें साह्नू होर बी लोग मिले फौज़ दे लोग मिले उंदे नाल बी थोह्ड़ी गल्ल गप्प बज्जी बड़े अचंभिल होई कर्नाटका तो बैंगलोर तों जेह्ड़े बड़ी साढ़ियां मैट्रो सीटीस न उत्थमां दे मुड़े ओह् उस ल्हाके च नौकरी करा दे जित्थें है गा कक्ख नी ऐ सिर्फ नेचर गै नेचर ऐ नां कोई बंदा नां बंदे दी जात ते ओह् बी लग्गेआ कि पौज़ च किन्नी कुर्वानी ऐ किन्ना जज्वा ऐ इंदा बड़ा मज़ेदार हा सफर ओह् चलो भगवान नै साढ़ा साथ दित्ता कोई ऐसा घटनां नी होई ते इक हमेशा याद रक्खो कि जदूं बी हाईकिंग जां टॅकिंग करन जाओ ते हमेशै तैयारी करियै जाओ कदैं बी कच्चे पैरां नी जाओ क्यंकि कदैं मौसम बी खराब होई सकदा कुछ बी परेशानी होई सकदी ऐ लेकिन तुस कच्चे पैरां जाह्गे ते कोई अनहोनी घटनां बी होई सकदी इस लेई जिसलै बी जाना पूरी चैयारी करियै जाना मन कन्नैं जाना पूरा ते बड़ा बदियै होंदा बस ऐक्सपिरिंयस हा ते अच्छा हा क्योंकि दिल कीता कि उसी शेयर कीता जाए बड़ा मज़ा आया चलो जी